हमारे देश में बहुत सारी तकनीकी आई है जैसे कि हमारे देश में अभी अभी अभी आई है राम मन्दिर इससे हम बहुत खुश है जैसे हमारे जो हमारे हज़ारों हिन्दू धर्म में भक्तों भक्तों द्वारा जो जिससे कि वह मैं हमें और जिससे मैं वह बहुत उत्साहित था हमें इंतज़ार था वह आज हमारे सभी क्षेत्रों में बहुत प्रशंसा है बोहोत खुशी है कि आज हमारे यहाँ हमारे राम भगवान आ गए इस समय यह नई तकनीक है यह भी नया तकनीक तो आया